جی ہم نے کئی سارے یادگار سفر کیے ہیں بہت سارے ہم اپنے فیملی اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی سفر کیا ہے اور ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھیں جیسے کہ ہم نے دلہی میں لال قلعہ دیکھا جو کہ نہایت بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور یہاں تاج محل دیکھا اور جامع مسجد قطب مینار ان سب چیزوں کو ہم نے دیکھا اور ان چیزوں سے ہم نے بہت ہی زیادہ کچھ سیکھا اور ہم نے سیکھا اور ہمارے دوست و احباب نے ان سب چیزوں کو دیکھا جو کہ ان چیزوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ان چیزوں سے ایک اچھی چیزیں سیکھیں بہت ساری باتیں سیکھیں گی بہت سارے ذرائع مل گئے وہاں یہاں آنے کے بعد ان کو بہت سارے طریقے نظرآئے ان کو اور بھی کئی ساری چیزیں سیکھیں